हुँ बाजु सर हमरा आरके गाम मे जे छै ने दीपावली बहुत बढ़िऑं मनबै छी हमरा आर सभ और जेना भेल दीपावलीकेँ बाद छठिओ भए जाइ छी सेहो बहुत बढ़िऑं मनबै छी केना केना मनबै छी जेना भेल धनतेरस ओहि दिना लोक बहुत बढ़िऑंसँ एथी मनेलक की कहै छियै घर अङ्गना साफ सुथड़ा केलक झाड़ बहार केलक घर अङ्गना झाड़ झुड़ भए गेल तऽ गेल बाजार बाजारसँ किछो द्रव किन कऽ लायल ओना द्रव होना चाही हँ तऽ हमरा गाममे सहीमे भरदुतिआ ई सब होइ छै भरदुतिआमे हमसब की कहै छै बहिन आर जे छै से उपासमे रहल भाइओ आयल उपास करने साया साड़ी ब्लॉउज लेने आयल जे किछु टका भेल ओ रहल हाथमे डालीमे मिठाइ लेलक सिन्दुर पिठार लेलक चौका कएकऽ बैसेलक भाईके दुर्गा पूजा होइ छै हमरा गाँवमे बहुत बढ़िऑं दुर्गा पूजा होइ छै दुर्गा पूजा बाद हँ बच्चा सबकेँ होइ छै दुर्गा पूजामे हमरा सभकेँ गाँव आरमे अथी भेल नओ दश दिना लोक उपास केलक भोर कऽ जेना नहाए धोकऽ जेना पूजा पाठ कएकऽ सर्बत ऊर्बत पीलक भरि दिना उपासमे रहल साँझ कऽ फेर दीप बाती बारैके बाद जे छै से तकर बाद की कहै छियै खाना खेलक कोई आदमी कोई आदमी नहि खेलक तऽ फले फुल खा कऽ रहि गेल एनाहिए जे दश दिन पुरल सब दिना सहिके नओ दिन दश दिन जब पुरत तऽ कुमारि खुयलक हँ हँ बलिप्रदान जेना ककरो कोनो घटना भए गेल तऽ कहलक हे दुर्गा माता हमरा बढ़िऑं ई चीज भए जाइया मनोकामना पुरा भए जाइया ने तऽ तोरा हम बलि प्रदान देबौ दोसर सालमे सेहो सभ होइ छै हमरा आरके गाँव घरमे सहीमे होइ छै दुर्गा पूजा भसान बहुत बढ़िऑंसॅं होइ छै नाच गान से होइ छै बच्चा सब गेल एथी आनलक की कहै छै अथी बैण्ड पार्टी आनलक बैण्ड पार्टी के साथ गेल भसबै ला दुर्गा पूजा बहुत बढ़िऑं से मनायल जाइ छै दुर्गा पूजा अहिना भेल सब नाचलक गौलक धुमधामसँ गेल धार ओतऽ पोखरि लग पहुँचा देलक दुर्गा माँके बच्चा सब छियै ने ओकर बाद की कहै छियै नवान यऽ नवान यऽ नवानमे की करै छै लोक से धान बढ़िऑं से लादलक आबु घुमै फिरै लए